हमारे गाँव में एक ओझा थे हमारे पतोहू बिमार हो गई थी बहुत उसका तबीयत खराब हो गया था बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाया तो ओकरे उसके शरीर में झुनझुनाहट हो जाती थी बहुत त एक जगहा लिया कर गये थे दिखाने त ओझा कहा था कि ओ ली आओ का कहिन ये भेड़ है बकरा है ये दुनियादारी कहा था कि जाओ ले आओ चढ़ा देओ तो सही हो जाएगी मगर वह सही नहीं हुई बहुत बहुत हम लोग किया बहुत जगह ले कर गये डाक्टर के पास जाते थे तो डाक्टर दूसरा बताता था अ झाड़ फूक बाल जाते थे जो कोई कहता कि नज़र है लगा है कोई कहता टोना है बहुत हम लोग करे बहु हर एक चीज़ से थक गये बहुत पैसा लगाए बहुत डागतर के पास गये डागतर भी नहीं ठीक कर पाये डाक्टर की बात सही हो जाती है मगर ई जवन ओझा वैद्य हो किसके पर हम विश्वास करें ओझा पर विश्वास करें कि किसी पर विश्वास करें कोई डाक्टर बढ़िया इलाज़ करते हैं अब डाक्टर इलाज़ करते है डाक्टर को ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं मगर डाक्टर भी बाजे समय में सही नहीं इलाज कर पाते है हम किस को ऊपर विश्वास करें और हमारे ई होता की गोरू गोरू भैंस जैसी हम रखते हैं तो घास छिलने ऊसको घास छिल कर ली आयें खिलाएँ कबार मारें यह सब कुल काम करते रहते हैं हैं और हम हम लोग यही सब काम करते हैं हमारे भैंस भी बहुत बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिमार हो गई थी तो कोई कहे कि उसको थनैली हो गया कोई कहे कुछ हो गया मगर उसको थनैली नहीं हुआ तब दवाई लिया दवाई से नहीं आराम हुआ नाहीं द व दवाई से नहीं आराम हुआ तो एक जने हमारे गाँव के ठाकुर है पिंकी उनको नाम है वह बेचारे आये बहुत पैसा लिये तो पैसा मगर हमारी भैंस तो नगद किया बढ़िया हो गई खाने पिने लगी अब कुछ दूध नहीं दे रही थी एक्को पैसा दूध नहीं दे रही थी हम तो बहुत नाराज़ हो गये थे कि हमारी भैंस रज्जो दूध नहीं देगी ता हमा ता ओ हमारी भैंस बहुत हम दवाई सूई कराते कराते थक गये थे तब वह जो सरकारी डाक्टर थे पिंकी हैं वह बेचारे हैं वह आये थे त उ दवाई किये ता हमारी भैंस नगद होई गई नगद होई गई त दवाई और दूध थोड़ बहुत देन लगी है एक लीटर दूध लग रही है नहीं त बहुत परेशानी थी बहुत परेशानी त हम लोग बहुत परेशानी से जूझ रहे थे कि हमारी हम तो बहुत रो रहे थे की हमारी भैंस नगद नही होगी हम बहुत परेशानी थे कि हमारी भैंस कभी नहीं नगद होएगी मगर हमारी भैंस नगद हो गई और दूध देने लगी है अब उसी के काम में लगे रहते हैं घास कबार छोलते हैं खियाते हैं यही काम में लगे रहते हैं अब हमारे बेटा हमारे बेटे के उ हो गये है पथ पथरी हो गई है बहुत जगह से दवाई किया बहुत जगह से दवाई किया नहीं नगद भये हमारे बेटे को पथरी होये गई नगद नहीं होयत रही त डाक्टर एक जने एक गाँव के डाक्टर हैं भास्कर भास्कर उनकर नाम है वाराही बेचारे दवाई दिये तब नगद होई के बहुत जगह त पथरी के दवाई बंधाने गये त बहुत लोग कहे की यहाँ बंधा लो वहाँ बंधा लो अब हम किसको विश्वास करें जब हमार कोई विश्वास नगद होइ जब नगद होई तब तक नाय विश्वास करें जब नाही हमारा विश्वास ई जब ख़त्म होई गई नाही डाक्टर डाक्टर लोग फिर करते हैं डाक्टर दवाई करते हैं तभी विश्वास करते हैं किस पर विश्वास करें यह जो ज़ाहे झाड़ फूक वाले कहते हैं कि झाड़ फूक कर देंगे नगद होगा कुछ भी नही नगद हुआ अब हम लोग किस पर विश्वास करें